ए हेलौ औ दङ दंनायालाय बेसेबां नांगौ

लांफैनो हागोन बुरजा दङ बेसेबां नांगौ लांफै दामा फांसेयाव दसथाखा खरि जागोन

खालामनो हानाय नङा दां बुरजा लांगोन

खमायनोथ' हायामोन माथो बेबायदियैनो फानोमोन माथो फांसेयाव फांसे फुलियाव बे दस थाखा खरियानो गोलैयो माथो औ खमायनो हाला नामा ओहो अन्नानै नोङो मोनसे प्लास्टिक खोंनानै मोनसे जायगायाव आराम सायायाव प्लास्टिक खोंनानै सायहायाव सब्थासेसो दोन्थ'हैदो दोन्थ'नानै ओमफ्राय हाखौ मोजाङै हालेवदो हालेवनानै आलि खोदो दैरुं खों दैरुं बोनानै आलि लाइन खोदो खोनानै ओमफ्राय फोदो बिदि खालामनांगोन आरो नोङो मोनसे प्लास्टिक खोंनानै सायहायाव सब्थासेसो दोन्थ' हैनांगोन थैनाय थांनायखौ अब्लासो नों आन्दास मोनगोन नालाय बबेया थैयो बबेया थाङो औ अब्लासो नोङो औ औ होम्बासो नों आलि आलि बानायनानै दैरुं खोंनानै गायनो हागोन आरो औ औ सोंनांगौ नों दोनैबानो जाबाय औ बिदिनो प्लास्टिक खोंनानै सायहा खालामनानै सब्थासेसो दोनहैग्रोदो ओमफ्राय हाखौ मोजाङै हालौनानै साफा खालामनानै लादो लानानै ओमफ्राय दैरुं बोनानै आलि बाननायनानै लाइन लाइन आलि बानायनानै गायनो हागोन आरो दे बिदिब्ला बेनो जाथोंसै दामा औ दे बिदिबा दोन्थ'नोसै दे